جی آپ بیوٹی پارلر سے بات کر رہے ہیں مجھے کرشما راوت میک اپ کرانا تھا آکسیڈینس ریٹنگ اینڈ فیشیئل نہیں نہیں کل چار بجے تو میں فری نہیں ہوں اُس سے پہلے اگر آپ تھوڑا ٹائم نکال سکیں تو پیسے کتنے لگیں گے یہ تو بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں تو دس ہزار میں ہو جاتا ہے تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لیجیے نا بہت زیادہ ہے یہ ارے بیس ہزار تو بہت زیادہ ہے دس ہزار میں نہیں نہیں دس ہزار ارے یار دس ہزار میں کر دیجیے نا ہمارے یہاں پہ دس ہزار میں ہوتا ہے میم کر لیجیے نا ٹھیک ہے تین بجے سے تھوڑا پہلے بُلا لیجیے نا دو بجے ٹھیک ہے مجھے اور وہ کرشما راوت میک اپ آکسیڈینس ریٹنگ فیشیئل جو اچھا ہو ٹھیک ہے اور تھینک یو